बिदिनो नाया फवासेआवनो देरस' गाहाम होनो ओमफ्राय सेरसेआवथ' जि बुरजा होनखायो ओमफ्राय नाया बिदिनो दाथ' बे थान्दा बरफनि जायो बेखौबो साथि थाखा पवा जायो आरो रुप सान्दा ओमफ्राय पांकास बेखौबो बायनानै जायो दाम दं बेबो गासिबो दामआ बुरजा ओमफ्राय गामिना बांसिन दामआ देरस' थाखा पवा एखमबा एकस' थाखा मोनो कुसियाफ्राबो बिदिनो देरस' गाहाम पवायावनो देरस' होनो जाबाय आं